जी जय झूलेलाल भइया सुञातव हा मां रिया थी ॻाल्हायां कल रात मां कॉल कयो हुओ तव्हां हा अॼु सूरत खां अहमदाबाद वञिणो हुओ त मां तव्हांखे ॿारहां वॻे चयो हुओ अचण तव्हां अञा आहिया छो न आहियो तव्हां लोकेशन ते ई आहियो न मूंखे त नथा ॾिसण अचो मां ॿाहिरि ई बीठी आयां तव्हां सच में लोकेशन ते आहियो मां त सही लोकेशन ई मोकली हुई शायदि तव्हां सां कोई भुल थी हुजे अच्छा तव्हां किथे बीठा आहियो आसे पासे में कुझु लैंडमाक हुजे त ॿुधायो अच्छा तव्हां अग्रेसन भवन ते बीठा आहियो अरे भइया मां तव्हांखे अग्रवाल भवन चयो हुओ अग्रेसन भवन अलॻि दिशा में आहे अग्रवाल भवन अलॻि दिशा में आहे तव्हां ऑलरेडी कलाकलु लेट आहियो मां तव्हांखे ॿारहां वॻे चयो हुओ तव्हां हिकु बजे हुते पहुता आहियो उहो मुंहिंजे घर खां टे कलाक दूरि आहे परेआहे मां छा कंदसि हाणे न न न ईंअ त न हलंदो मां तव्हांखे जेका एक्सट्रा पैसा एंड एडवांस ॾिनो हुओ सभु मूंखे रिफंड कयो हाणे मां कैब केंसिल थी कयां ईंअ न हलंदो मूंखे अर्जेंटली वञिणो आहे प्लीस भइया तव्हां केंसिल करे छॾियो न कदंव न न न प्लीस प्लीस केंसिल करे छॾियो अधु त अधु पर रिफंड ॾियो मूंखे छो त मां ट्रेवल न कयो आहे पर तव्हांजो अधु खर्च लॻियो आहे त तव्हां रखी था सघो ठीकु आहे थैंक्यू भइया थैंक्यू जय झूलेलाल